माछ मारैमे बरसात समयमे बहुत कठिनाइ होइ छै बहुत आओर बरसात जब बरसा पड़ि जाइ छै तऽ माछसभ धरती पकड़ि लै छै ओहिदिना माछो नहि पकड़ाइ छै एक्का दुक्का आबै छै हँ एक्का दुक्का फसै छै लोभमे लोक कोनाहुके कष्ट करै छै फेर पकड़ै छै लेकिन जब अपना शरीर नहि काम करै लागै छै जाड़ लागै लागै छै ठण्डा लागै लागै छै तब जा करिकेसे ओ अप्पन उपर जालताल समेटने चलि आएल होलै तैओ वाह नहि होलै तैओ वाह अपन परिवारके बीचमे आ जाइ छै लेकिन बरसातमे ठण्डी समयमे हँ बहुत कठिनाइ होइ छै माछ पकड़ैमे बहुत दिक्कत होइ छै ठण्डा लागि जाइ छै तऽ कि करतै कहाँसे माछ पकड़तै तनि मनि होल होल नहि होल अपन घर आएल आगि पानिके बेबस्था रहल जहन घुरा लहरैके तापलक उपलक ठण्डाएल उनढ़ाएल तेल तेल लगेलक गरमाएल आओर बेबस्था इएह छै आओर कि छै आओर मछली मारैमे तऽ दिक्कत जरूर छै बहुत कष्ट छै मछली नहि होइ छै कि करतै चलऽ अँए जे होलै से होलै चलऽ अपना अपना घर सभ अपनके घर भागल चलि आबै छै आओर कि होइ छै बड़ा दिक्कत होइ छै रोटी पानी बहुत कष्टसे मिलै छै गरीब आदमीके अमीरके लिए तऽ ऐशे ऐश छै ओकरा तऽ कोइ दिक्कते नहि छै गरीबके बहुत कष्ट छै बहुत झेल सगरे

आब मछली बनतै तब ने खाएल जएतै कि करल जाए हुँ मछली पकड़ैमे बहुत असुविधा छै पकड़ाइ छै जल्दी भागि जाइ छै तऽ कि करतै नहि होइ छै भागि जाइ छै लेकिन ठण्डी समयमे आओर बरसा समयमे बहुत दिक्कत होइ छै एक्सेस जेकि जाहि तैओ लेकिन गरीब आदमी कोनाहु अपन सबजी सागके बेबस्था करै छै दुइओ चारिगो फसेलक पकड़लक आनलक अपन खएलक नदी पोखरि नहिए ने छिकै जे ओहिमे चलि जेतै बान्ह छै दरिआओ छै तऽ ओहिमे ओहिमे तऽ पकड़ैमे तऽ कठिनाइ होइ छै किएक जे हेला होइ छै किएक जे जगह थोड़ा होइ छै कै जगह भरि ठेहुना होइ छै साओन भादोमे बड़ी दिक्कत होइ छै मछरीमे आओर कि कहबऽ आओर सब जानिते छहो सभगोटा करिते छहो कि नहि करै छहो थोड़े जे खाली अमीर आदमी नहि करै छै गरीब जतेक छै ओ तऽ सभ ई लाइनसे गुजरले छै अपन बातके हम विश्राम करै छिअऽ बात खतम छऽ एतने दिक्कत छऽ